जी हा असांजे घर में हिकु दफ़ो राति जो मां फुलिका पचाया हुया जेके ॿिए ॾींहं ते बची पिया त बचियल फुलिकनि जो मां सेयल फुलिको ठाहियो हो एकचलि सेयल फुलिको ठाहिण खां पोइ हुन जो सवादु काफ़ी सुठो हुयो ऐं असां खे उहो वेस्ट करण खां बि बची पियो ॾिसो अगरि असां काई बि घर जी बचियल शइ फिटी कंदासे ऐं उन मां काई शइ बि न ठाहींदासीं त हिन में अन जो नुक़सानु थींदो जेको असांखे न करणु खपे अनु छा हूंदो आहे राजा हूंदो आहे अन राजा जो कॾहिं बि अपमान न थियणु खपे असां जेका बि डिश ठाहींदा आहियूं जेका बि शइ असांजी राति जो बची पवंदी आहे ॿिए ॾीहं ते असां हुन में मिर्च मसाल्हा विझी करे बसर जो दाग़ु पचाए उन मे टमाटो विझी करे उन शइ खे खाइण लाइक़ु कंदा आहियूं ऐं उन खे सुठे नमूने यूज़ कंदा आहियूं यूज़ कंदा आहियूं मतिलबु हुन खे कमु आणींदा आहियूं एक्चुअली इहो करण जो मक़सदु इहो ई आहे त वध में वधि जेके बि असांखे शयूं आहिनि उन जो असां पूरो इस्तेमालु कयूं ऐं उन्हनि शयुनि खे वेस्ट थियण खां ॿचायूं उन शयूं खे ॾिसो अगरि वेस्ट कंदासि त उहे शयूं कचरे में वेंदियूं या नालियूं में वेंदियूं जेको ॾाढो ग़लति आहे हर हिकु बचियल शइ जो कोई न कोई इस्तेमालु थियणु खपे जय झूलेलाल